दिक्खो जी गल्ल बात इ'यां ऐ कि जेह्ड़ा एह् आन लाइन स्कूल आह्ला सिस्टम ऐ एह् बड़ा गंदा ऐ ते एह्दे कन्नै केह् होआ दा कि बच्चे जेह्ड़े न बड़े डल्ल होआ दे अनहैल्थी होआ दे न बैठे बैठे उत्थै गै बच्चें गी फोन चाहिदा ऐ रुट्टी खानी फोन चाहिदा ऐ कुदै जा मतलब बैठे दे न घर टी वी वी चला दा तां बी फोन चाहिदा ऐ ते एह्दे कन्नै जेह्ड़ा स्कूलिंग जाने कन्नै जेह्ड़ा बच्चें गी बड़ियां ऐक्टीविटियां होंदियां हां स्कूल जाने कन्नै बच्चा जेह्ड़ा मतलब हैल्थी वैल्थी फिट्ट रौंह्दा हा ते ते स्कूल जाने कन्नै जेह्ड़ा बच्चा फिट्ट रौंह्दा हा स्कूल जाइयै बड़ा मतलब ऐक्टीविटियां होंदियां हियां बच्चा ओह् गेमां खेलदे हे कोई किश करा तिन्न टाइम ओह्दे ब्रेकफास्ट लंच ये वो अज्ज बच्चे आनलाइन क्लासां लाइयै फोना च उत्थै गै बैड्ड उप्पर गै रोटी बैड्ड सब कुछ मतलब फिजिकली कोई ऐक्टीविटी रेही गै निं बच्चें दी ते ओह्दे कन्नै मतलब आनलाइन कन्नै बच्चें दियां आइज जेह्ड़ियां बड़ियां खराब होआ दियां न अक्खां बच्चे दियां मतलब खराब होआ दियां न ते इस करियै जेह्ड़ा एह्दा ब्हौत ही नुकसान ऐ ते बाकी एह् ऐ भाई जेह्ड़ा गौरमैंट ने एह् बनाया आनलाइन एह् सिस्टम ठीक बी ऐ कुछ हद्द तक लेकिन एह्दे फायदे घट्ट ते नुकसान जैदा न ते इस करियै एह् आनलाइन क्लासिस जेह्ड़ियां लानियां एह् बिल्कुल गल्त ऐ जेह्ड़े बच्चे स्कूल जंदे न उं'दियां कोई सौ ऐक्टीविटियां कोई खेला दा कुद्दा दा फिजिकली फिट्ट र'वा दा हून पैह्ले जमान्ने च अज्ज दिक्खो तुस कोई रोड़ च चला दा ऐ कोई कुतै बैठे दा उ'न्नै फोन ले दा ऐ ते फोन कन्नै मतलब पूरा सिस्टम जेह्ड़ा ऐ ओह् खराब होई गेआ पैह्लें लोग केह् करदे हे मतलब कप अजकल्ल आनलाइन सारा सिस्टम होई गेआ हर कम्म डिजीटल होई गेआ लोग कपड़े जेह्ड़े मशीनै च धोआ दे पैह्लें लोग जनानियां मतलब कपड़े धोंदियां हियां डम्मनियां चलांदियां हियां ओह्दे कन्नै जेह्ड़ियां कि फिजिकली जनानियां फिट्ट रौंह्दियां हियां रुट्टी बनानी अजकल्ल गैसां चली पेइयां पैह्लें लोकें जंगल जाना लक्कड़ां लेई आनियां फिर उस रुट्टी दा इस रुट्टी कन्नै अज्ज लोकें गी सौ बमारियां लग्गी गेइयां इस चीजा कन्नै बाकी जेह्ड़ा फोन इक ऐसी चीज ऐ कि फायदा बी ऐ ते नुकसान बी ऐ फायदा घट्ट ऐ ते नुकसान जैदा ऐ बाकी तुस अपने घर बैठे दे कुतै पूरे वर्ल्ड दे बिच्च तुस कुतै बी मतलब कुसै कन्नै बी गल्ल बात करी सकदे ओ जो बी अपना कोई बाह्र कोई रिश्तेदार अपना रिलेटिव कोई बी कुतै रौंह्दा ते ओह्दे कन्नै तुस गल्लां करी सकदे ओह् लेकिन खाल्ली ओह् निं ऐ पैह्लें कुसै ना कुसै कन्नै मिलना होंदा हा कोई चिट्ठी पांदा हा जां आपूं टुरियै जंदा हा अज्ज ओह् गल्ल गै नेईं रेही अज्ज फोन्ना उप्पर गै हर गल्ल करी ओड़दे लोग इस करियै जेह्ड़ा थोह्ड़ा जेहा फोन गी अवायड बी करना चाहिदा ते बच्चें गी बी फोन कोला थोह्ड़ा दूर गै रौह्ना चाहिदा फायदे बी हैन नुकसान बी हैन लेकिन एह् ऐ कि फायदे घट्ट न नुकसान ब्हौत जैदा न ते इस करियै गौरमैंट ने सोचना चाहिदा एह् आनलाइन आह्ला सिस्टम जेह्ड़ा थोह्ड़ा घटाना चाहिदा बच्चें गी स्कूल गै जाना चाहिदा ऐ डेली बच्चे स्कूल जान उत्थै जाइयै खेलन कुद्दन अपने ब्रेकफास्ट करन लंच करन दौ टाइम अपने बिल्कुल फिर शामीं गेम बगैरा खेलन पढ़न बी लेकिन बिल्कुल मतलब बुक्स उप्परा पढ़न आनलाइन फोनै आह्ला एह् निं सिस्टम होना चाहिदा ते इस करियै गौरमैंट गी चाहिदा ऐ कि एह्दे बारै कुछ सोचन ते बाकी जेह्ड़े मतलब पैह्लें लोक हे ओह् इस करियै फिट्ट होंदे हे कि सारा अपना कम्म मतलब हत्थें करना कोई फोनै आह्ला जमान्ना नेईं कोई कुसै कन्नै मिलने जुलने गी जाना ते चिट्ठी चपाट्ठी कोई औनी जां कोई आपूं पैदल औना जां कोई गड्डी बेहियै चली जाना ते अजकल्ल मतलब नाइन्टी नाइन परसैंट जेह्ड़े नड़िनुऐं परसैंट लो कम्म न जेह्ड़े ओह् लोकें दे फोना उप्पर गै होआ दे न ते इस करियै फोना गी फायदे हैन चलो जेह्ड़ी चीज जिस चीजा आस्तै बनी दी उस्सी उस्सै गै मतलब यूज करना चाहिदा गल्त निं एह्दा ओह् लैना चाहिदा फायदा गल्त फायदा गल्त फायदा जेह्ड़ा गल्त जेह्ड़ा ओह् ब्हौत ही गल्त होंदा मतलब नजैज जेह्ड़ा एह्दा ते मतलब फायदा कोई निं ऐ ते इस करिये जेह्ड़ा लोकें फिजीकली ऐक्टीविटियां करनियां चाहि दियां न कम्म काज करना चाहिदा अपना सारा ते मतलब जेह्ड़ा करना होऐ जेह्ड़ा कोई रुटीन वर्क ऐ ओह् लोकें गी ओह् करना चाहिदा अपने हत्थें ते इस करियै फोन गी जेह्ड़ा थोह्ड़ा अवायड करना चाहिदा बच्चें कोला बी दूर रक्खना चाहिदा ते बच्चें दी मतलब नजर आइज बगैरा बड़े हारे लोग न बड़े केस ऐटे आए न कि जेह्दे कन्नै बच्चें दियां नजरां बिल्कुल खराब होई गेइयां न कुसै दियां अक्खां टेढियां होई गेइयां न ते कुसै दी आई साइट बीक होई गेई ऐ साढ़े अपने ग्रां च ऐसे कोई केस होई गे न ते इस करियै अस चाह्न्ने आं कि फोन गी जेह्ड़ा अवायड कीता जाऽ ते उस्सी जिन्ना ओह्दा कम्म ऐ आया फोन सुनेआ ते अपने कम्म फोन मुकाया कम्म ते बच्चें गी बी आनलाइन कोला बैटर ऐ कि तुस बच्चे स्कूल जान ते उत्थै जाइयै अपने मतलब बुक्स बगैरा पढ़न ऐक्टीविटियां करन खेलन कुद्दन फिजिकली बी फिट्ट रौह्न ते अपने दुख तकलीफ कोई निं होऐ मां प्यो बी सुखी होन इं'दे बच्चे बी अपने अपने फिट्ट रौह्न तंदरुस्त रौह्न होर केह् ऐ इस करियै चलो ठीक ऐ